साढ़ी इक इ'यां जि'यां न थुहानूं पता जि'यां निक्की हारी फैमिली ऐ साढ़े घर च मेरे सौह्रा में मेरे देर दरानी दो मेरे बच्चे ते इक मेरे देर दा बस अस इन्नी हारी फैमिली ऐ जि'यां कि अस जिसलै बी कोई कम्म करने होन्ने किचन च सवेरै शाम्मी अस दोनें मिलियै करनियां होन्नियां ते साढ़ी सस बी साढ़े कन्नै हत्थ बटांदी ऐ मतलब कम्म च थोह्ड़ा बहुत कदें सब्जी चीरी दिंदियां गंढा चिरा दियां कदें किश मतलब थोह्ड़ा मता कम्म कराई गै ओड़दियां किचन च साढ़े कन्नै में ते मेरी दरानी दोनें मिलियै ना किचन दा कम्म करनियां होन्नियां जि'यां में में सब्जी जे बनां ता करां दे ओह् आटा गुन्नियै दिंदी ओह् कोई फुल्के बनाओ कोई किश अस मिली जुलियै कम्म करनियां होन्नियां जि'यां कि सब्जी मैक्सिमम में ई गै तड़का लान्नी होन्नी जैदातर में गै लाने होंदे मते सारे जेह्ड़े बी मतलब बनाने आह्ले तड़के लाने आह्ले जां कोई करेले बनाने सब्जी बनानी ते मतलब कि में तड़के तुड़के लाने जि'यां कि में आपूं मतलब में करेले न करेले बड़े टेस्टी बनान्नी होन्नी ते सारे केह् आखदे लोग आखदे ञ्यानें करेले निं खंदे ते साढ़े ञ्यानें करेले ते बड़े खंदे ऐ साढ़े ञ्यानें आस्तै बनाए दे होन ते साढ़े ञ्यानें बड़े खंदे में करेले कि'यां बनान्नी जि'यां करेले में करी लैन्नी होन्नी पैह्लें फ्राई करने जि'यां भठोरू तलने होन्ने ना इ'यां में पैह्लें करेले तली लैन्नी होन्नी फिर में उसी मसाले गी अलग भुन्नियै फिर दोवारा करेले च भरनी होन्नी फिर करेले च भरियै फिर में मतलब दोवारा गर्म करने करेले शैल बस ओह्दे नै केह् होंदा भला मसाला रची जंदा बिच करेले च ते शैल टेस्ट होई जंदे करेले ते मी मद्धरा बी आई जंदा बनाने पूड़ियां बी आई जंदियां जो बनाने तकरीबन मतलब आई गै जंदा मिगी बनाने जो बी बनांदे साढ़े लोग घ्यूर में बनाई लैन्नी जिसी आखदे कड़ाह् में बनाई लैन्नी कड़ाह् मिगी न मेरी मम्मी नै दस्सेआ हा बनाने गी भला इसी कि'यां किन्नी सूज्जी पानी मम्मी नै आखेआ हा कुड़िये जे मतलब इक कौल्ली सूज्जी होऐ ते इक कौल्ली खंड ते ओह्दे स्हाबै दा गै बराबर गै उन्ना गै घ्यो पाई ओड़ना बिच भला घ्यो पाइयै ते उसी शैल जे मतलब शैल कड़ाह् बनाना होऐ ना पैह्लें सूजी जि'यां थोह्ड़ा हारा सुक्का भुन्नी लैना सूजी गी जिसलै दिक्खो भला सूजी थोह्ड़ा भुज्जी गेई ऐ उप्परा दा घ्यो पाई देना जिन्ना तुसें मतलब उसी फिर बी दोवारा घ्योआ च भुन्नना फिर ओह्दे च खंड पानी फिर दिक्खना मतलब किन्नी पानी बी ओह्दे मकावले दिक्खो कड़ाह् बनदा इन्ना टेस्ट मतलब ढोड्डे मी बनाने आई जंदे ओह् बनाने मिगी आई जंदे केह् आखदे घ्यूर घ्यूर बी में शैल बनानी जेह्ड़े करेले ते घ्यूर ते मंदरा एह् में न अपनी नानी घर सिक्खेआ हा में निक्की होंदी गै अपनी नानी कोल रौंह्दी ही नानी घर चली गेदी ही ते नानी गर में निक्के होंदे चली गेई जि'यां नानी मेरी करेले बना दी ही न ते सारे जनें बड़ा पसंद करदे हे ते में अपनी नानी गी आखदी ही कि में भला थुआड़े कोला करेले ते सिक्खने गे सिक्खने ते जिसलै उ'नें साढ़े घर न स्टोव होंदे हे ते में केह् करदी ही स्टोव नानी चे चाढ़ी ओड़ना नानी नै मिगी आखना लां हा स्टोव च दिक्खो जाइयै ते स्टोव गी कन्नै पंप मारी जाना ते कन्नै करेले लाह्ने ते में दिक्खना में मतलब नानी कोला सिक्खे करेले बनाने ते करेले साढ़े मतलव इ'यां बनदे ओह् नां कच्चे होंदे नां सैल्ले ठीक बने दे होंदे शैल बने दे होंदे करेले इ'यां जनानियां केह् करदियां करेला चीरदियां ते मसाला कुट्टियै भरी ओड़दियां ते चल इक्कै बारी गै भुन्नी ओड़दियां अद्धे कच्चे होंदे मसाला बिच्चै सैल्ला होंदा ताइयैं नी बच्चे खंदे साढ़े ञ्यानें ते छडदे निं जिन्ने मर्जी बनाओ रिक्के बी खाई ओड़दे नै शैल करेला बने दा होऐ ते की निं खाना बिच्च कौड़तन होंदी रेही गेदी होंदी घ्यूर घ्यूरें दा केह् बनाना घ्यूर शैल मैद्दा घोलना ते घ्यूर बनी जंदे घ्यूर दा जनानियां आखदियां मड़ी मिगी निं औंदे घ्यूर बनाने मिगी निं औंदे घ्यूर बनाने मिगी ते आई जंदे घ्यूरें दा केह् केह्ड़ा उत्थै मैंत्तर पढ़ना होंदा घ्यूर उसी सिर्फ आटा शैल घुले दा होऐ शैल तार चला दी ते घ्यूर बी बनाने आई जंदे इडली बी बनानै आई जंदी मिगी में उद्धर गेई ही इं'दे कन्नै बाह्र उत्थै में सिक्खी आई ही ओह् बी मिगी आई जंदी बनानै चरोलियां चरोलियां अज्जै कल्लै आह्लियां कुड़ियें पता निं चरोलियां केह् होंदियां आखदियां केह् होंदी चरोली असें निं कदें खाद्धी कनेही की केह्ड़ा तवा इक बारी असें लोल होंदी लोल ते मह्ल्ले दियां इ'यां मतलब कुड़ियां गै हियां एड्डा तवा एड्डा तवा एह्दे पर केड्डे केड्डे फुल्के बनदे इ'यां पुच्छा दियां हां ते अज्जै कल्लै आह्ले सुहा भाक्खा कक्ख निं भाक्खा फिर असें तरोलियां बनानियां चरूलू आटे घोलने कपड़सार करने इ'यां मैद्दा लेक्खा बनाइयै उसी आटे गी घोलना तरोड़ू निं होन देना पूरा पता होना इ'यै जेह् शैल बनदे इ'यै जेह् बनान्ने आं फिर लोहां कड्ढनियां फिर चरोलू कन्नै चरोलियां बनानियां असें चरोलियां मतलब उ'नें दिनें केह् करदे चरोलियां चिल्ले एह् सब असें मतलब अपने जमाने च असें शैल सब चीजां जेह्ड़ियां बनांदे हे ते खंदे हे है ना अज्जै कल्लै आह्ली कुड़ियें गी ढोड्डे वी निं औंदे बनाना ढोड्डे बी आई जंदे मी बनाने बाजरे दे ढोड्डे में बनाई लैन्नी जबारी दे में बनाई लैन्नी ते चौलें दे ढोड्डे में बनाई लैन्नी असें गी सारी चीजां आई गै जंदियां बनाने गी भठोरू अज्जै कल्लै आह्ले लोग भठोरू निं पसंद करदे पराने पराने अज्जै कल्लै दे आखदे पूड़ियां बनाओ ते जेह्ड़े पैह्लें हे बुड्डे जि'यां मेरे सौह्रा साह्ब नै ते ओह् आखदे केह् नां ओह्दा कोई बी दिन तेहार होऐ जि'यां इ'यै हून बसाखी आई जानी जां लोह्ड़ी होई गेई जां कोई शैल दिन होना ते आखना बनाओ भठोरू पकौड़े बनाओ भठोरू बनाओ पकौड़े ते चलो सारे गै बनांदे ऐ भठोरू जनानियां घट्ट गै मतलब बनांदियां न आखदियां ञ्यानें नी खंदे भठोरू बनादियां जेह्ड़े उं'दे ञ्यानें खंदे निं हैन साढ़े भठोरू ऐ ते साढ़े अस बनाचै ते खाई गै लैन्ने आं साढ़े भठोरू जे आटा बद्ध होऐ गुज्झे दा ते अस दुऐ दिन उस आटे गी ओह् करी लैन्ने होन्ने बनाई लैन्ने होन्ने चुक्कियै लाइयै रक्खी ओड़े दा होऐ ते दुऐ दिन बी बनी जंदे शैल भठोरू ओह्दे कन्नै खनोई जंदे लून बीह्न पाईयै बिच्च बनाए दे होन भठोरू ते भठोरू बी बत्थेरे सोआद बनदे नै भठोरू भठोरूएं दा केह् बनाना इ'यां जनानियां आखदियां अम्बले होंदे अम्बले होंदे की होंदे अम्बले शैल बनाए दे होन जे स्हाबै दे ते अम्बला आटा होई बी गेआ जैदा ते दुऐ दिने गी थोह्ड़ा आटा होर पाइयै ते उसी गुन्नियै ते परतियै बनाई ले शैल बनदे ऐ मेरे ते ञ्याने स्कूल बी लेई जंदे ऐ ञ्यानें साढ़े ऐ ते ओह् स्कूल पाई देने होन ते ओह् आखदे मम्मा केह् नांऽ भठूरे बच्चें चार पंज बी पाई देने होन ते तां बी बच्चें खाने ते इक इक आखदे मम्मा लेई लैने बनांदियां गै निं ते आखदियां साढ़े ञ्यानें भठोरू निं खंदे साढ़े त सब किश खाई लैंदे भठोरू बी खाई लैंदे ते बनाने निं दा इ'नें किश असैं केह्ड़ी केह्ड़ी चीज ऐ जेह्ड़ी नेईं औंदी लोग आखदे सारा किश औना चाहिदा बनाने गी साग होऐ ते कन्नै ढोड्डे बना दे होन ते की निं अस स'रेआं दा साग बिच हून जि'यां साढ़े सरेआं दा साग बनाने ते बिच अस बाथू पान्ने बिच चलेरी पान्ने बिच सारे साग मिक्स करियै बनाने शैल उसी बोआलियै ते फिर उसी तड़का लाना दुऐ दिन जि'यां समझो कल बनाना ते अज अज निं लाना तड़का अज्ज रातीं बोआलियै ते रक्खी ओड़ना सवेरै जिसलै उट्ठियै रुट्टी बनान लगना ढोड्डे बनान लगना ते साग पैह्लें उसी मिंदी थोह्ड़ा ते फिर तड़का लाना फिर ढोडे बनाने होन ते फिर कैंह् नी खलोन ढोडे बड़े शैल खलोंदे ढोडे जनानियां आखदियां रुक्खा लगदा ढोड्डा रुक्खा सुक्का जेहा इ'यां बनाई ओड़दियां साग ते ओह् होंदा निंं ते असें हर इक चीज भाई में ते बनाई गै लैन्नी ऐं राजमांह् राजमांह् बथ्हेरे टेस्ट बनदे बनदे नै साढ़े ञ्यानें ते दाल अज्जै कल्लै आह्ले ञ्यानें चलो थोह्ड़ी घट्ट गै पसंद करदे ऐ मिक्स दाल ते कोई निं खंदा ञ्यानें बक्खरी बक्खरी गै ते चनें दा दाल जैदा खुश होइयै खंदे ञ्याने ते काली दाल आखदे माहें दी दाली गी काली दाल निं मम्मा खानी माहें दी दाल चनें दी दाल बनाओ चनें दी दाल ते कद्दू बनाए दा होऐ ते बत्हेरे शैल ञ्याने खाई गै लैंदे न राजमांह् ते हफ्ते दे दो बार बनदे ऐ राजमांह् मिगी मेरी मम्मी नै दस्से हे बनाने कि शैल राजमांह् बोआलने ते उसी जिन्ना गंढा पाना उन्ना गै टमाटर पाई लैने बराबर ते शैल उसी मिक्स करियै भुन्नना शैल जिसलै तक्कर मसाला मतलब ते नेईं ना छड्डै इन्नै चिर भला उसी भुन्नी लैना शैल करियै फिर ओह्दे च टमाटर सु'ट्टने टमाटर बी जिसलै शैल गली जान फिर राजमाहें गी सु'ट्टने शैल राह्ड़ मिंदियै सु'ट्टने ते राह्ड़ लोआई लैनी शैल की निं बनदे राजमांह् शैल अज्जै कल्ले दियां जनानियां मसाल्लै दे जोरें पर सब्जी बनांदियां जेह्ड़ियां साद्दियां साढ़ियां पैह्लियां चीजां जि'यां जनानियां बनांदियां उ'ऐ जेही रुट्टी बनानी होऐ ते बत्हेरी सोआद बनदी असें जि'यां समझो हून अस ग्रुप्पा कन्नै बी जुड़े दे आं उत्थै बी साह्नूं ओह् दसदे हून ते साह्नू उत्थै ओह् बी दस्सा दे हे कुक्कर दी दाल निं खानी जेह्ड़े देजके ते कुन्नियां होंदियां उं'दे च खानी जेह्ड़ी कुक्करा आह्ली गैस ऐ मतलब जेह्ड़ा दाल बनान्ने अस एह्दै नै गैस बी होंदी ते पत्थरी बी होई जंदी ते मिल्लट मिल्लट बी बड़ा साह्नूं मिल्लट दियां बड़ियां ट्रेनिंगां साढ़ियां होइयां लड्डू बनाने बाजरे दे दस्से साह्नूं उ'नें ते ओह्दे दस्से बनाने बाजरे दी खीर कि'यां बनानी दरेऊऐ दे आटे दी खीर कि'यां बनानी जि'यां एह् बनांदे पीज्जा अपना में घर बनानी पीज्जा बच्चें आस्तै अपने पीज्जे दा केह् बनाना पीज्जा जि'यां ओह् आखदे निं मैद्दा निं खाना मिल्लट ते जां फिर आटा आटा इटयां कपड़ शान करी लैन्ने कपड़ शान आटा करियै गर पीज्जा बनाने फ्ही एह्दे च कोई मलावट निं पान्ने एह्दे च जि'यां असें अपने घर लैन्ने आटे गी उसी देहीं च गुन्नियै देहीं च गुन्नियै उसी शैल ते कोई ओह् निं पाना जि'यां लोग आखदे नी बेकिंग पौडर पाना ओह् पाना अस जे होऐ मास्सा पाई लेआ जे इस्ट पाई लेआ नेंई ता छड़े देहिंयैं च गुन्नने अस देहियैं च गुन्नेआ ते उसी रक्खी ओड़ेआ दो मिन्ट करियै ते सब्जियां चीरीयां अपनै गंढे ते टमाटर चीरे ते जे होऐ शिमला मर्च ते बिच्च ओह् लाई लेई ते एह् जेह्ड़ा पैन होंदा न अपना इस पैन अस उसी करी लैन्ने होन्ने उप्पर पैन रक्खना जि'यां इंडक्शन पर चाढ़ने आह्ला पैन होई गेआ शीशा होई गेआ जि'यां उसी होंदा ना पैनै दै उप्पर शीशा रक्खने आह्ला ओह्दे च पैन पर उसी रक्खना जि'यां अस पैह्लें पैह्लें रुट्ट बनांदे निं इ'यां रोटरे बनांदे हे फुल्के घटी जंदे हे ते लोकें आखना कुड़े रोटरा बनाई लै रोटरे आह्ला लेखा बड्डा पैड़ा लैना ते उसी पूरा रोटरें आह्ला लेखा बनाना पैन च रक्खना उस्सी थल्लै मास्सा मास्सा तेल लाइयै ते उप्पर रक्खना उसी रोटरे गी ओह्दे पर सब्जी लाई ओड़नी ते उप्पर शीशा देई ओड़ना भाप कन्नै बड़ी शैल सब्जियां गली जंदियां ते ओह् रोटरा बी पक्की जंदा हा उ'ऐ सब किश रोटरे उसै परानी चीजां ते ञ्यानें नांऽ पाई ओड़े दा पीज्जा पीज्जा खाना असें पीज्जा ते ओह् पीज्जे घर निं बनाई लैन्नी पीज्जा पीज्जे दा केह् बनाना पीज्जे आई जंदे बनाने ओह् बी बनाई लैन्नी में मोमोस बी बनाई लैन्नी मोमोस दा केह् घर मैद्दा लैना ते मैदे नै कपड़ शान करियै घर निक्के निक्के ओह् बनाइयै फुल्के टाईप इ'यां ते ओह् लैन्नी हट्टी दा जेह्ड़ी न्यूट्री निं होंदी कीती दी ते बंद गोभी लैना ते उसी मूली गंढे च कस्सी लैना करी लैना ते ओह् न्यूट्री ते ओह् पाइयै सारा किश ते बस मोमोस घर बनी जंदे ते स्टीम करने मेरे कोल घर इडली ते है साढ़े इडली बनांदे निं लोक अज कल इडली ते डोस्सा खान जेदे उत्थइ इडली इडली आह्ली भांडे पेदे ओह्दे बिच्च रक्खने उ'ऐ बनाइयै उ'ऐ बनाइयै ते सटीम आह्ले बनी जंदे जे फ्राई बनाने होने ते तेल चाढ़ना जि'यां अस अपने इ'यै भठोरू बब्बरू जि'यां तारने होने ओह्दे आस्तै इ'यां तेल चाढ़ना ते मोमोस ओह्दे बिच्च फ्राई करी लैने होई जंदे फ्राई मोमोस ते जे स्टीम आह्ले होन ते इडली इडली बी में घर बनाई लैन्नी इडली दा केह् बनाना एह् जेह्ड़े अपना डिप्पो दा चौल थ्होंदे ना मुट्टे चौल होंदे जेह्ड़े

रक्खियै ते सवेरे खट्टा खट्टा जे होऐ इ'यां सोहे दे दिन ते तरकालें होई जंदे थोह्ड़े इ'यां खट्टा खट्टा आटा खटास होई जंदी थोह्ड़ी ते जे इ'यां फनूफन लग्गन लगी पौंदा थोह्ड़ा जे लग्गै भला होई गेदा ते तरकालें जे उसी करी लैना जे घट्ट होए दा होऐ निं लग्गै भला इन्न निं होंदा अपने भला लोग पैक्ट जेह्ड़ा खंदे लोग ओह् इन्नी गैस पानी च घोलदे जेह्ड़े पींदे भला गैस्सा पर ओह् पाई लैनी बिच्च मास्सा हारी ओह्दे नै पुल्लियां पुल्लियां इ'यां बनी जंदियां शैल ते बस जिसलै ओह् उफनियां ते जे नेईं उफनैं स्याल होऐ ते त्रीयै दिन सवेरै जि'यां लोग अजकल आखदे कुड़े न्हारी पैह्लें लोग आखदे हे न्हारी ते अजकल लोग आखदे ब्रेकफॉस्ट केह् करना ब्रेकफॉस्ट ते न्हारी च उ'ऐ इडली बनाई लेई इडलियें कीता चल इडली बनाई ते सांबर बनाई लैना बिच्च पट्ठे पाई ले बिच्च कद्दू पाई लेआ बिच्च घिया टमाटर सारियां चीजां मिक्स करियै ते सीटी मरानी उ'नें ते मासा हारा खट्टा ते पाइयै ते हिङ दा ते मित्थरेआं दा तड़का लाई ओड़ना ओह् होई गेआ सांबर सांबर बनाए दा सांबर बनाए दा लोग बड़े खुश होइयै अजकल बराती जाना ते उत्थै पता केह् आखदे सांबर खाना सांबर खाना ते सांबर केह् ऐ सारियां सब्जियां करियै ते बोआलियै ते मास्सा तड़का लाइयै ते छड्डी ओड़ेआ पानी जेहा बनाइयै ते होई जंदा सांबर ओह् जेह्ड़ी सुक्कियां सब्जियां अस बनान्ने होन्ने रसलियां बनाई ओड़नियां होर ओह् होई जंदा सांबर एह् बनाना एह् सारियां चीजां में घर बनाई लैन्नी हट्टी जाने साढ़े ञ्याने ते रोज अज्ज मम्मा एह् बनाओ हां कल मम्मा एह् बनाओ हां अस रोज किश न किश बनाए दा गै रक्खनी होन्नी त्रिऐ दुऐ दिन बड़ा परेशान जदूं करोना होएआ निं मता ञ्यानें जदूं दा गिज्झे भला घर बनाओ यूटयूब च दिक्खी दिक्खियै बनांदे रेह् निं अस ञ्यानें आस्तै किश किश भला ञ्यानें बचैरे इयां ते बैह्ल्ले बी ऐहे चलो अन्दर बड़ियै केह् खलाना हा ञ्यानें ते केह् करना हा ञ्यानें फुल्के खाई खाई अक्की गेदे हे ते तां अस उसलै करदे हे बनाई लैंदे हे भला चल जान दे किश ते ञ्यानें बी खलाना ते ऐहा बनाइयै ते अजकल केह् ऐ बनान केह् यूटयूब लाओ ते जेह्ड़ा किश आक्खन ञ्यानें ते उस्सै बेल्लै दिक्खियै ते बनाई देओ ञ्यानें गी खाना गै किश बी बनाई दित्ता शैल शैल घरा दियां फ्रैश चीजां बनानियां अपने जकीना दियां जेह्ड़े दकानां पर चीजां थ्होंदियां ओह्दा केह् ज़कीन ऐ कदुआं दियां बनाई दियां बेहियां सिन्नियां हून समोसे गै लैन जाना होऐ ते केईं बारी तुस दिक्खो समोसे पैक कराइयै घरा आई लेआने होन ते लाशां निकलदियां बिच्चा दा ते एह्दै च केह् दो किल्लो हारे आलू घर बोआले दे होन ते बिच्च थोह्ड़ा मैद्दा पाओ बिच ते थोह्ड़ा आटा पाओ कपड़ा शान करियै घर समोसे बनाने होन नेह् शैल बनदे नै ईमली घोलो शैल अपने ते समोसे कन्नै रज्जी रज्जी खाओ किन्ना खर्चा आई जंदा समोसें पर ते दकाना पर लैन जंदे समोसे ते कनै जकीनी अजकल जियां ग्रमियें च कुतै बरसांत होऐ अग्गें जि'यां कि'यां बुस्सी दियां होंदियां चीजां कैस्सी दकाना परा लैनियां आपूं आई जान बनाओ ते आपूं बनाओ ते खाओ कन्नै रज्जियै खलाओ भल्ले अस ते भल्ले बी निं मुल्लें लैंदे दाल शैल सेड़नी ते मिक्सी च ग्रैंड करनी ते उसी भल्ले भठोरुऐं आंह्गर तलने ते भल्ले बी बनी जंदे घर गै केह्ड़ी चीज़ ऐ जेह्ड़ी साह्नू नेईं औंदी घर बनाने गी इ'यां मुल्लें किसी लैनियां चीजां मिगी ते साढ़े डैडी मतलब जेह्ड़े सौह्रा साह्ब ऐं ओह् अग्गें गै बड़े खुश होंदे साढ़ी रेखा सब किश बनाई लैंदी घर गै समोसे एह् बनाई लैंदी घ्यूर इसी आई जंदे बनाने भल्ले इसी आई जंदे बनाने हां भाई घर गै बनाई लैन्नी जो साढ़ा मन करै घर बनाइयै शैल खलाना एह् औंदे ते इ'नें बी जेह्ड़ी चीज़ा गी मन करै ते अस उ'ऐ मतलब घर अपनै बनानी होंदी सेवियां होंदियां जेह्ड़ियां सियां निं होंदियां अजकल जिनें लोग हट्टी दा लेआंदे सियां घर बटोई जंदियां पैह्लें लोग घर गै बट्टियै खंदे हे अजकल ऐ लोग ते जेह्ड़ी चीज़ निं लेई आओ हट्टी परा लेई आओ हट्टी परा अस आटे दियां सियां बनान्ने घर ते सियां दिक्खेओ सोआद गै बक्खरा होंदा सियां एह् जेह्ड़ियां हट्टी आह्लियां सियां निं मैद्दे दियां होंदियां कन्नै खराब बी लगदियां घरा दी चीज़ शैल होंदी आटे दी बनानी शैल शैल उसी घ्योआ च भुन्नो जां खीर बनाओ कोई बी अपने मिट्ठे बरत रक्खने होन सोमबारै दे ते सियां घरा दियां बट्टी दियां होन शैल कन्नै कोई ऐली मैली हत्थ निं लाना उसी जकीना दी चीज़ बनदी जेह्ड़ी घर चीज बनानी होऐ सियां बी बनाई लैन्नी अ'ऊं होर केह् जे केह्ड़ी चीज़ मतलब नेईं औंदा बनाने गी शैल आई गै जंदा तकरीवन जेह्ड़ा मतलव कि आम जोेह्ड़े साढ़े लोग ग्राएं जेह्ड़े बी बनांदे चीजां जियां कोखरे एह् कि'यां बनाने मट्ठियां मट्ठियां होंदियां जेह्ड़ियां निक्कियां निक्कियां मट्ठियां ओह्बी बनाई लैन्नी में घर केह् आखदे उसी गुने गुने बी बनाई लैन्नी में घर एह् जेह्ड़ी चीजां हून साढ़े ञ्यानें न अग्गें अग्गें इ'नें एकड़ियां गल्लां सुनी दियां वी निं गुने उ'नें सनाना ते आखदे ओह् केह् होंदे मम्मां गुने उं'दे आस्तै ओह् होंदे बिस्कुट ते अस आखदे हे गुने बस एह् चीजां मतलब साढ़े जेह्ड़े पराने जेह्ड़े लोग कल्चर च बनांदे हे एह् सारियां चीजां मतलब तकरीबन सारियां जेह्ड़ियां साह्नूं आई जंदियां बनाने बस इ'यै चीजां च जेह्ड़ियां बनाई लैन्नी जेह्ड़ी साढ़े डोगरी कलचर च जो बी चीजां हैन न बनान्ने अस तकरीबन आई गै जंदियां बनाना मिगी